हमरा आरमे होइ छै से धिआपुता जनमै छै ने तऽ छठिआर मनाएल जाइ छै छओ दिनपर छओ रोज होइ हइ तऽ छठिआर मनाएल जाइ हँ तऽ बाल बच्चाके धिआपुताके कपड़ा खरिदल जाए हिकै फुदना फुदनी खरिदल जाए हिकै काजर आर सिकाइ हिकै फेर ओकर माइके कपड़ा होइ हइ सबकिछु सब कपड़ा साया साड़ी ब्लाउज लहठी आर कान आरवला गरीब छिए तऽ गरीबे अइसन होइ हइ पेठिओपरवला लोहो लक्कड़वला कीनिके पूरा करै छथिन सासु माँ आओर तब रातिमे छठिआर होइ छै अरवा चाउरसे आओर मिठ्ठा लैके आओर कि कहै हइ कर्णफूल राखि दै हिकै खोँइछामे परसौतीके आओर परसौतीके पान फूल राखिके बच्चाके तेल आर लगाके नया कपड़ा आर पहिराके कपड़ामे लपेटि दै हइ कपड़ामे लपेटिके चौका लगा दै हइ चौकाके तरमे किताब राखि दै हइ उपरसे बच्चाके लपेटिके सुता दै छिकै अन्दरमे दिपली बारि दै छिकै देबालमे तीन ठइआँ सिन्दूर आओर दुइ ठइआँ काजर लगा दै हिकै आओर तब खोँइछा दै हिकै ओकरा माइके आओर खोँइछा आर ले लै हइ तब छठी माइके कहै हइ हे छठी माइ अहाँके हमे खोँइछ भरि देले हनी हमरो अहाँ खोँइछ भरल रहबै रखले रहबै पाँच बेर गला मिलै छथिन देबालमे आओर देबालमे गला मिलिके आओर तब दिपली बुता दै छथिन आओर दिपली बुताके तब बच्चाके उघाड़ै छथिन ओहिमे से तऽ बच्चाके अपन लेलक आओर बच्चा नहि कानल ओहिके तरमे तऽ कहलक ई बाबू चोर होतै दाइ चोर होतै अगर बच्चा कानि देलक ओहिमे तऽ कहलक नहि ई बच्चा ठीक हिकै चोरी नहि करतै ई शरीफ होतै ई इमानदार होतै ताहिमे से बच्चाके निकाललक गोदीके लेलक आओर ओकर माइ सभके प्रणाम कएलक सब आशीर्वाद देलक बाल गोपालके जकरा होइ हइ कपड़ा लत्ता सब देलक सब खाना खएलक

तकर बाद जतेक आएल आदमीके कहलक खाइलए तऽ सभ कोइ अबै छथिन ने तऽ सभ कोइ खाइ छथिन तऽ सभके अपन खाके जाइ छथिन तऽ कोइ कपड़ा दै छथिन कोइ किछु दै हथिन कोइ गरदनिके चकतिए दऽ दै छथिन कोइ पायले दऽ दै छथिन कोइ उठै छथिन तऽ रुपैए दऽके चलि जाइ छथिन बुझलिए तऽ हमरा आरमे ई छओ दिनपर ई विधान होइ छै परसौतीके लेल तकर बाद शादीवला अएबै शादीवलामे कि ई कर कुटुम्ब आएत जाएत देखा सुनी होत दिन आर पड़ै हिकै तऽ पण्डीजी हिआँ हमसभ जाइ छिए दिन गुनाबै ले आओर तब पण्डीजी हिआँ जाइ छए दिन गुनाबै ले तऽ पण्डीजी दिन गुनै छथिन दिन गुनै छथिन तऽ जे दिनके मुहूरत निकालै हथिन तऽ कहै छथिन हम हैए बेटीके दिन धेलिए हेँ तऽ कहलखिन हम चैतके दिन हिकै लास्टमे चैतके अठारह अठाइस तारिखके

आओर तकर बाद कि कहै हइ पण्डीजीके कहबै अँए दिन गुनैलए पण्डीजी दि गुनलखिन से भै गेलै तऽ सभके नोता पठेबै तब जे दिनके दिन तारिख होतै तब भगवानके पूजा कएल जेतै वएह पण्डीजी अबै छथिन तऽ हुनका सबकिछु मिलै हइ पूजा पाठ पान परसादी सबकिछु होइ हइ ओहिदिन पूजा होइ हइ सहली घीढ़ारी आर कएली भगवानके पूजा कएली तऽ ओहिदिन काम खतम हो गेलै ओहिके बिहान होके मड़बा आर बनेली मड़बा बान्है छथिन पाँच गोटासे मड़बा बान्है छथिन लड़की पाँच ठिङ्गा बन्हन दै हइ मड़बा आर होइ हिकै तब पण्डीजी आबै छथिन कुम्हैन दऽ जाइ छथिन कलशा आर हाथी आर मड़बापर बैठै हइ मड़बापर बैठै हइ तब मड़बापर माटी काटिके दै हिकै ओ मड़बा बनल लड़की पाँच दउरी माटि भरै हिकै तकर बाद कि कहै हइ बाँकि बाद दोसरा दोसरा कोइ अपन माटी भरै हइ तऽ ओकरा बढ़िआँसे भरि उरिके बनेलक बना उनाके तकर बाद कि कहै शादीके अथी आर बनल मण्डप आर बनल टेन्ट आर लगेलक ओहो आरमे खरचा हो जाइ हइ बहुत अधिक कि आजकल एगो फैशनके दुनिआ निकलि गेल हँ पहिले तुरन्ते शादी हो जाइ रहै आओर बालो बच्चासभ हइ से माथाके दरद हइ कहै हइ कि हमरा टेन्ट गाड़िहे लए हइ जयमाला करहि लए आइ कि होतै तऽ वीडिओ कैमरा अएतै आइकि हेतै तऽ जहाजवला कैमरा अएतै बोलैत रहै हइ धिओपुतोसभ तऽ बाप माइ मजबूर भऽ जाए हिकै मजबूर होइ हइ तऽ कि हइ बाप माइके तऽ जहाँसे हइ तहाँसे हुनकासे हुनकासे लऽके पुरती करैए ले पड़ै हिकै कएलक ओन्नेसे ओन्नेसे लेलक करजा बिआन काढ़िके गरीब आदमी कि करतै हमसभ तऽ गरीब आदमी छिए काम करै छिए तऽ खाइ छिए नहि काम करबै तऽ सहबै दोसराके खेतमे जेबै तऽ एगो रुपा दुइओ रुपा कमेबै अभी डेढ़ सओके रोज दइ हइ कहिओ काम लागै हइ कहिओ नहि लागै हइ आओर बाल बच्चा तऽ ई बुझै नहि हइ बाल बच्चा कहत कि नहि हमरा आइ ई होइहेके हइ तऽ होइहेके हइ अपने बेटी धिआ कहै छै दिन धेलिए हेन्ने लड़काके माइ कहलकै मन्दिरेमे करू हम कहली ठीक हइ मन्दिरेमे कऽ लेबै भोलाबाबाके मन्दिरपर आओर लड़की उठलै तऽ कहै नहि नहि मन्दिरमे नहि करबौ हम अँगनामे करबौ जब पाइ देबे करबै तऽ अँगनामे नहि किए करबै सबकिछु लेबे करतै तऽ अँगनामे करौ हमरा बिआहमे बाजा बजैहिए हमरा बिआहमे डी जे बजैहिए तब आब कि करतै माइ बाप मजबूर भऽ जाए हइ तब आब ओ सोचिके करैलए पड़ै हइ

हमलोक सब तऽ गरीब छी करबै कि आब जएहमे होल सएहमे पूरा करिते रहलहुँ अपन आओर माथामे माथामे कि हैत माथा दुखाएत आओर माथामे कि हैत तऽ माथामे तेल धरू